معروف ڈانسنگ چینل یوٹیوب جو چینل ہے وہ بھی صحیح چینل ہے مگر اس کے اندر اتنی خاص نہیں جتنی خاص ٹی وی شو میں سے کوئی آپ دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے چینلوں پر الگ طرح کے ڈانس دکھاتے ہیں معروف ڈانسنگ یوٹیوب چینل میں الگ طرح کا دکھایا جاتا ہے اس میں روایتی رقص ہے کچھ ویسے ہیں کچھ الگ ہیں مگر لوگ ڈھنک کے کپڑے پہن کر آتے ہیں کسی میں نہیں آتے ہیں مگر ڈانس اپنی جگہ پر ہے کپڑے اپنی جگہ پر ہیں ان کو کپڑے پہن پہنا ہوا ہے نہیں ان کا ڈھنگ کا کپڑے کیسے پہن رہے ہیں اور کس طرح ڈانس کر رہے ہیں روایتی نہیں ہے روایت کوئی ڈانسنگ کے اندر کوئی روایت نہیں ہے ڈانس اسلام مذہب میں ہے ہی نہیں اس کو حرام بتایا گیا ہے اور اس لیے ڈانس نہیں کرنا چاہیے ڈانس اچھی بات نہیں روایت کے بغیر کسی کیسے بھی ہو مگر کپڑے وغیرہ کچھ بھی شوشل کوئی فینشی ڈریس ہو کوئی بھی نہیں پہننی چاہیے اس کے ڈانس تو کرنا ہی نہیں چاہیے